जी हलो जी जी बेगूसराय से बोल रहे हैं बताइए अच्छा अच्छा बेगूसराय के बारे में जानना विकास के बारे में जानना चाह रहे है ना देखिए यहाँ जो था ना पहले कुछ तो कुछ नहीं था सिर्फ वो जो रिक्शा पहले जो आदमी चलाता था ना पैर वाला वो रिक्शा चलता था सिर्फ अभी आप आकर देख देख लीजिए इतना गाड़ी चलता है इतना मान लीजिए ब्रिज बन गया है इस्टेशन काफी तगड़ा बना दिया है अपना यहाँ बेगूसराय में देख लीजिए हाँ बगल में हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और उसके बाद ले लीजिए यहाँ आप आ जाइए हवाई अड्डा को भी जो है सो बनाने वाला है जमीन उमीन सब चीज मिल गया है सारा चीज हो गया है अभी हाँ हाँ हाँ न्यूज़ में देखे होंगे मोदी जी आए थे पुलाव में वही वही हवाई अड्डा है उसको भी अभी बन रहा है तो उससे और विकास होगा और इधर आ जाइए आप गाँधी इस्टेडियम तो हमारे बेगूसराय में एक ही इस्टेडियम है जहाँ पर सब कोई आते हैं बैठते हैं भाषण देते हैं खेल कूद जो भी हो अभी बहुत विकसित हुआ है वहाँ भी और फिर आ जाइए आप कृषि विभाग में तो पहले मैदा ग्राउंड जो होता है मैदान उसमें होता था वितरण ये वो और अभी जाकर देख लीजिए पूरा बिल्डिंग बना दिया है लम्बा तगड़ा वहाँ पर हो रहा है

अच्छा अच्छा

बहुत आगे हो गया बहुत आगे पहले पैर वाला रिक्शा था अब बैटरी वाला निकल गया है दिल्ली में जो चला था न अभी बेगूसराय में पूरा भरल है पूरा बैटरी वाला रिक्शा भरल है और आ जाइए तो इधर आप बेगूसराय में काँवर झील जयमंगालगढ़ तो इन सब जो है अभी पूरा इन सबको भी सरकार सरकार धि दिया है कुछ हाँ हाँ सरकार ध्यान दिया है उससे भी विकसित होगा बेगुस और ज्यादा बन जाने के बाद और अभी ब्रिज बन रहा है एन एच एन एच से निकल कर बिज़ ब्रिज बना रहा है फोर लेन बन गया है इस्ट्रीट लाइट लग गया है पूरा तो पूरा विकास हो गया है बेगूसराय आइए एकाध बार घूमिए देख लीजिएगा हाँ चलिए ठीक है